हाँ जो कानूनी समस्याएँ आती हैं जब हम जमीन खरीदने जाते हैं उसके बारे में हम कुछ संक्षेप्त में बता सकते हैं और बहुत सारे लोगों को सलाह भी दे सकते हैं जैसे कोई जमीन जब हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहली समस्या ये आती है कि उसका मुआवजा कितना निकलेगा और कितना नहीं निकलेगा उसके लिए हमको सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है जहां के अधिकारी वो चीज बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं जो कि एक साधारण मनुष्य को देने की हैसियत नहीं रहती है फिर भी वो देता है क्योंकि उसको जमीन खरीदनी होती है उसके आगे जब हम न्यायालय में जाते हैं रजिस्ट्री करवाने वहाँ के वकील भी हमसे पैसे मांगते हैं कि नहीं भाई जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक हम रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो ये सारी समस्याएँ भी आती हैं और कुछ समस्याएँ ऐसी आती हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि वो जमीन सरकारी है या किसी और के नाम पे है और कई लोग हमारे साथ धोखा करके वो जमीन हमें बेचना चाहते हैं और हम खरीद लेते हैं बाद में चल के हमको पता चलता है कि वो भाई उसकी जमीन ही नहीं थी उसने तो हमसे पैसे ऐंठ लिया वो भी एक कानूनी समस्या आ जाती है क्योंकि आगे चल के हमको उसके लिए एक केस दर्ज करना पड़ता है और जो बहुत लम्बा खिंचता है और बहुत लम्बा खिंचता है और बहुत सारे पैसे भी जाते हैं क्योंकि वकील लोग बहुत सारे पैसे मंगते हैं और उनका ऐसा रहता है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम आपका काम नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे तो उस कारण से बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं इसीलिए अगर हमको एक जमीन भी लेनी है तो बहुत सोचना पड़ता है और सोचना के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी लगते हैं जमीन खरीदने के लिए भी और सरकारी लोगों को रिश्वत देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि कानूनी दस्तावेज़ बनाने के लिए भी समय लगता है कई बार न्यायालय में जगह ही नहीं होती कि हमारे दस्तावेज़ सही से बन जाएँ और सही से उसमें सारी चीज़ें हो जाए रजिस्ट्री हो जाए ये हो जाए वो हो जाए जो जो चीज़ें लगती हैं वो कई बार डॉक्युमेंट्स हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ प्रदान कर देते हैं ये सारी कानूनी समस्याएँ आती हैं जैसे कि दस्तावेज़ में साइन नहीं होना और भी चीज़ें हैं वकीलों के द्वारा बहुत सारी हमें तकलीफ़ें दी जाती हैं जैसे कि दुर्व्यवहार होना और भी और भी चीज़ें होती हैं